हेलो नमस्ते सर क्या आप स्विगी से बात कर रहे हैं सर मैं मकान नम्बर इक्यावन वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ अजय कुमार मैंने हाल ही में स्वेगी से खाने के लिए एक ऑर्डर दिया है तो मुझे उस ऑर्डर को थोड़ा बदलना है उसमें मुझे और आइटम जोड़ने हैं मैंने पहले चार चपाती और दो नान ऑर्डर की थी लेकिन अब मैं छः चपाती और पाँच नान चाहता हूँ तो इसका अलग से कितना होगा वो मैं आपको पे कर दे रहा हूँ और आपसे निवेदन है कि मेरे इस आइटम में इस मात्रा को और ऐड कर दें ताकि मुझे एक साथ ही यह भोजन प्राप्त हो जाए धन्यवाद